म्हजी आवडीची पुस्तक म्हळ्यार नर्सिगेचीं पुस्तकां म्हाका आमच्या शरिरा बद्दल शिकपाची खूब आवड आसा ताका लागून हांवें नर्सींग घेतलां आनी हांव एक नर्स म्हाका तेंतुतले फिजिओलॉजी आनी ऑबस्ट्रॅक्टिक्स म्हणल्यार बायलांचो ज्यो शिकपाक आसलें पळय तें म्हाका खूब आवडटालें तीं दोनय पुस्तकां म्हागे सामकीं आवडीचीं फिजिऑलॉजी म्हाका किद्याक बरें दिसतालें जाणा तेतून आमकां आमच्या फुल्ल शरिराचें शिकपाक मेळटालें आमच्या तकलेचे बद्दल आमच्या तोंडाच्या बद्दल दोळ्याच्या बद्दल कानाच्या बद्दल आमच्या हाताच्या बद्दल आमच्या शरिरा भितर जे जे आमचीं पार्ट्स आसा आमचें पोट आंतकड्यो मागीर फुफूस आमचें काळीज आमचें लिवर किडन्यो हें सगळें म्हाका शिकपाक बरें दिसतालें तेका लागून म्हागे हो बूक खूब आवडीचो तातूंत आमकां आमचे प्रायवेट पार्ट्स तेतूंतल्या बद्दल बीन शिकपाक मेळटालें दोगांयल्या बद्दल बायलां बद्दल आनी दादल्या बद्दल दोनीका बद्दल शिकपाक मेळटालें आमच्या शरिरांक किदें किदें आसा म्हळ्यार रगत रगताक कितले पार्ट्स आसा रेड ब्लड सेल्स वायट ब्लड सेल्स मागीर आमची इमिनिटी आमची शक्ती आमचे हाडां मांस हेजे बद्दल सगले बद्दल शिकपाक मेळटा ह्या बुकाक दोळ्याच्या बद्दल बी म्हाका शिकपाक खूब बरें दिसता आमच्या किडनी बद्दल लिवरा बद्दल हेजी म्हाका उत्सूक आसा खूब शिकपाची ताका लागून हांवें हो बूक हाडुनूच घेतला जेन्ना हांवें नर्सींग घेतलेली तेन्नाच्यान तो बूक म्हजे कडेनूच आसा हांवें कोणाकच दिवंक ना कित्याक तो हांव वाचत रावतां तो म्हाका वाचपाक खूब बरो दिसता तेतूंत सगलें मॅकानिजम आसा तुगे तकली कशी कशी चलयता सगलें काम म्हळ्यार तकल्यांक किदें किदें आसा कसलें पार्ट्स आसा मेंदू मागीर तुगे सेरेब्रम हें सगलें किदें किदें आसा आनी तेजे फंग्शन्स किदें तेजें काम किदें हें सगळें तुका मेळटा त्या हितून त्या बुकांक मागीर तुगे पोटाचें काम किदें तुगे लिवराचें काम किदें फुफुसाचें काम किदें काळजाचें काम किदें आननी तुका सांगूं म्हाका काळजा बद्दल बीन शिकपाक खूब बरें दिसता तेतूंत सामकें बरे भाशेन एक्सप्लेन केलें आसा काळजा बद्दल खंयच्यान रगत येता खंय वयता फुफसांतल्यान मागीर खंय रगत वयता तें पाडें रगत बरें रगत कशें स्प्रेड जाता कशे बॉडीन पावयता सगळें हें सगळें म्हाका शिकपाक बरें दिसता तितूक आनीक आमच्या प्रायवेट पार्टा बद्दल बीन आमकां तेतून शिकपाक मेळटा आमची सायकल कशी मानसीक सायकल आसता ती ती कशी जाता तेजे होरमोन्स कशे चेंज जाता हें सगलें तितून शिकपाक मेळटा बायनलांय बद्दल न्हू तें दादल्या बद्दलूय बी शिकपाक मेळटा ह्या बुका कडेन आनी सेकेंड बूक म्हळ्यार म्हाका ओबस्ट्रेटीक आवडटा तेतूत त्या बुकांक कशी डिलीवरी जाता जेन्ना बायल गुरवार आसता तेन्ना आमच्या शरिरांक किदें किदें बदल जाता कसो कसो बदल जाता आनी तो कित्याक बदल जाता हें सगलें आमकां त्या पुस्तकांत वाचपा मेळटा होवूय पुस्तक म्हाजे कडेन हांव जेन्ना नर्सींग शिकतालें तेन्नाच्यान म्हाजे कडेन आसा हांव तो बीन वाचत रावतां तेतून आमी जेन्ना डिलीवरी करता भुरग्यांक जेन्ना जल्म दिता तेन्ना किद किद वापरता कशे कशे करता ते भुरगें कशे जल्माक हाडटा जल्म जातगी कितें करता हें सगलें त्या पुस्तकांत आसा आनी कसलें दुयेंस जावपा शकता तें दुयेंस जाल्यार कितें करप कशें करून तेजी वखदां घेवप हें सगलें तेजेर आसा आनी आमच्या शरिराक किदें किदें बदल जाता तेंय बीन वाचपाक मेळटा आनी म्हाजे आवडीचे सिनेमा म्हणल्यार हम साथ साथ है तेतूंक सलमान खान मागीर सोनाली बेंद्रे सैफ अली खान करिश्मा कपूर ह्यो सगळ्यो एक्ट्रेस आनी एक्टर आसा सलमान खान बीन म्हाका खूब आवडटा ताका लागून ही सिनेमा बीन म्हाका खूब आवडटा आनी हो एक कुटुंबाचो सिनेमा अशी तेतून सगळे कशे मेळून रावप आनी कसलेंय संकट येयलें जाल्यार कशें मेळून तें सोल्व करप तेतून तें शिकयलां आनी तेतून आपलो आनीक दुसऱ्याचो अशे करून ना म्हणल्यार तेंगे आनी एक चेडो आसा तो पोसको घेयलो उरता पूण त्या पोसक्या चेड्याकूय बी तेमी खूब प्रेम करता अशे करून दाखयला तेंच म्हाका आवडटा तेंचें आनी कोणीन लावून घायले म्हणल्यार त्या सिनेमा किदें आसा जाणा त्या तेगे आई जी सलमान खाना आई जाल्या पळय तेगे फेंड्रस आसता इश्ट आसता ती खूब तेका भडकयता तेगे बद्दल जो पोसको घेतलो आसता चेडो पळय तेजे बद्दल तेमी भडकयता आनी तेका पाड पाड सांगता ते तुगे किद्याक तेगे घोवान जो आसा पळय तो सगळी बिजनेस बीन आसा पळय तें तेगे नांवार केल्लें मागी ताका लागून ती इश्ट जी आसा तेगेली बायलेली तीं सगळीं ताका सांगता की तेणेन तशें किद्या केलें तें तुगे स्वता चेड्या दिवप आसलें तो तेगे चे तो पोसको चेडो आसता पळय तो तामकां कांय दिवपाना मागीर हें सगळें तो सांगता आनी ती आयकताय बी आनी मागीर तिका जाणून येता की तशें कन्न कांय ना तो आपल्याक आपल्यालो चेडो आपूण आपल्या चेड्या सारकोच तो आपल्या चेड्यां बीन पळयतलो अशे करून तीं मागीर ताका समजोन येता तें म्हाका खूब बरें दिसता आनीक दुसरें म्हणल्यार थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स सिनेमाक आमीर खान हो मेन एक्टर आसा तेतूनय बी आमकां शिकपाक मेळटा की आपल्या जें आवडीचे आसा तेंच करीयर आपल्यान घेवपाचें तुका सपोज जर नर्सींग करपा जाय आनी तुवें क्रिकेट खेळपा म्हूण घेतलो जाल्यार तें तुज्या जावपा ना तुका जें आवडटा तेच खेळ घेवपाक जाय तेका लागून हो म्हाका सिनेमा खूब आवडटा आनीक तेतून बरें शिकपाक मेळटा की तूं इंजिनीयर आसून सुद्दां आनी दुसरी दुसरी कामां सुद्दां करपाक

तुका डिग्री मेळ्ळी म्हूण जालें ना त्या डिग्रे बद्दल तुका खुबशी शिकवण मेळटा तें दिसता फक्त डिग्री मेळ्ळी जाल्यार तूं फुडें सरना तुका सपोज जर शिक्षण मेळ्ळें आनी तूं जर समजून घेवपाचें बायहाट केल्यार कांयच याद उरना तुवें जें समजून पळोवन तयेंन जें किद किदें कळटा तेजानच तूं फुडें सरता आनी तुवें आपल्यालेंच पळोवपाचें दुसऱ्याक पाड घालप ना तेतून शिकयला की तुयेन सपोज जर आपल्याल्याच शिक्षणाचेर फोकस केलो जाल्यार तूंच फुडें पावतलो दुसऱ्याक फाटी सरपाक दुसऱ्याक दुसऱ्या पाड चिंतल्यार तूं फुडें सरपाना अशे तेणीन शिकयला आनी मागे टिवी शो आवडीचो म्हळ्यार म्हाराणा प्रताप महाराणा प्रताप हो चार वर्सां की पांच वर्सां पयलीं येतालो शो तो म्हाका खूब आवडटालो आनी म्हाका आमच्या हिस्ट्री बद्दल जाणून जाणा जावपाक खूब आवड त्या महाराणा प्रताप शोवांक म्हाजो फेवरेट आवडतो एक्टर आसलो फैजल खान तेका लागून हांव पळयतालें तेतू तेगे बारीकपणा सून व्हड जाता म्हणल्यार सगळीं गोश्ट सांगल्या तर कशे करून अफगानिस्ताना कडेन मागीर कशे करून मुगलां कडेन झगडटालो आपलो जागो घेवपा खातीर हें सगलें सांगलें मेवाड मेवाड हो तेंगे जागे आसलो आनी तो महाराणा प्रताप सिंग राजा आसलो जालो मागीर पयलीं तेगे पापा आसलो बारीकपणा सून तेका खूब आवड आसली युद्ध बीन करपाची तें म्हाका खूब आवडटा आनी हांवें तो शो युट्युबाचेर सुद्दां दोन तीन फावट पळयला इतलो तो म्हाका आवडटालो आनी आनी एक शो आवडटा म्हाका गुम है किसी के प्यार में तो आतां बीन येता तेतून आमकां शिकपाक मेळटा की आपणालें जें सपन आसा तें पूर्ण केल्या शिवाय आपल्याक मना समाधान जायना पयलीं स सई म्हणून एक चेडूं आसतालें त्या शोंक तेका डॉक्टर जावपा जाय आसलें आनी तेगे पापा तो ड्युटेर आसा तेन्ना मेल्लो तेगे पापान तेगे जबाबदारी एक आपल्या कलिगा दिल्ली तेका डॉक्टर जावपाक जाय आसले आनी त्या कलिगा बरोबर तें लग्न जालें आनी तेगे घोवाचो जो परिवार आसलो कुटुंब आसलो तेका डॉक्टर जावपा दिनाआसलो तेका शिकोवपाक दिना आसलो पूण तेगे घोवान तेगे साथ दिली आनी तेका डॉक्टर केलो हेंच म्हाका बरें दिसलें कितलेंय परिस्थिती वायट येयली जाल्यार तुजें आपल्या सपन पळयलेलें तें तेणीन पूर्ण केलें हेंच तेतून म्हाका बरें दिसता आनी आतां तेगे चोडवाची स्टोरी दाखयतात तेका आय ए एस जावपाक जाय आनी तेका तेज्याय बीन वाटेर खूब वायट परिस्थिती येयला पूण तें केन्नाय हार मानना तें बीन म्हका बरें दिसता आनी हांव तो शो सदांच पळयतां टिवीचेर पळोपा मेळना जाल्यार हांव हॉटस्टाराचाेर डावनलोड करून पळयता तेका लागून हांव तो केन्ना सोडना बरो दिसता म्हणून